मेरे घर पर ऐसे बहुत से पौधे हैं जो अभी मेरे पास बहुत अच्छी मात्रा में हैं मेरे पास जैसे ग्वारपाठा हुआ टमाटर का पौधा हुआ मिर्ची का पौधा हुआ और सूरजमुखी का पौधा हुआ यह सब मेरे पास है तो इनका और अच्छा उत्पादन करने के लिए मैं काफ़ी ऐसी तकनीक है जो अपनाती हूँ जैसे जो ग्वारपाठा होता है ग्वारपाठे पर जैसे मैंने टमाटर का जो रस डाला रस डालने के बाद मैं उसके अंदर खाद डाल देती हूँ और ग्वारपाठे को पौधे के अंदर यानी गमले के अंदर डालने के बाद उसको ढंक देती हूँ दस पंद्रह दिन के बाद बहुत ही असानी से उसके अंदर हरी हरी पत्तियाँ आ जाती हैं और वो काफ़ी हेल्थी भी होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है इसके अलावा जैसे जो टमाटर का पौधा होता है टमाटर के पौधे को बीच में से काटके बीच में से काटने के बाद उस पर मैं हल्का सा ग्वारपाठा लगा देती हूँ ग्वारपाठे को उसके अंदर डालके और मैं उसको भी अलग से गमले में डाल देती हूँ उसको अलग से गमले में डालने के बाद मैं उसको एक प्लास्टिक की बॉटल से या फिर किसी भी डिस्पोजल ग्लास से ढँक देती हूँ उसको ढंकने के बाद जब हम मैं देखती हूँ तो पाँच छः दिन बाद उसमें से खुद ब खुद ही छोटी छोटी पत्तियाँ निकलने लग जाती हैं इसके अलावा मिर्ची का पौधा जो है मिर्ची का पौधे में भी मैं यही उपाय इस्तेमाल करती हूँ और जैसे जो अलग अलग पौधे होते हैं जैसे अगर कोई सूरजमुखी का पौधा हुआ और या फिर कोई किसी भी सब्ज़ी का बीज हुआ तो मैं उस बीज का निकालने के बाद उसको हल्का सा सुखा लेती हूँ सुखाने के बाद मैं उस खाद के अंदर उसको लगा देती हूँ लगाने के बाद मैं उसको अच्छे से अच्छे से जमा देती हूँ पो गमले के अंदर और फिर उसको उसके अंदर नियमित रूप से सुबह शाम पानी देती हूँ पानी भी इतनी ही मात्रा में देना चाहिए कि जो बीज है अंदर वो ख़राब न हो ना तो पानी कम होना चाहिए न पानी ज़्यादा हो होना चाहिए और इस बात का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ कि उसके अंदर जो बीज है वो ख़राब ना हो और उसको आराम से सूरज का प्रकाश मिलता रहे